کیا آپ قریبی پرندے دیکھنا چاہتے ہیں یا دور فاصلے والے اگر آپ زیادہ چلتے پھرتے رہتے ہیں ہائیکنگ فیلڈ ورک تو ہلکی اور آسانی سے اٹھائی جا سکنے والی دوربین بہتر ہوگی اگر آپ ایک جگہ سے طویل فاصلے پر پرندے دیکھتے ہیں تو پھر اسپارٹنگ اسکوپ زیادہ مناسب ہو سکتا ہے بجٹ اچھے معیار کی دوربین اور اسپارٹنگ اسکوپ کافی مہنگے بھی ہو سکتے ہیں درمیانی بجٹ میں اچھے بیالیس ایکس آٹھ یا بیالیس ایکس ٹین دوربین بہترین رہتی ہے اسپارٹنگ اسکوپ مہنگے ہوتے ہیں اور الگ سے ٹرائیپاڈ بھی لینا پڑتا ہے وزن اور سائز دوربین عام طور پر ہلکی ہوتی ہے اور اسپارٹنگ اسکوپ بھاری اگر آپ لمبے فاصلے تک پیدل چلتے ہیں تو ہلکی چیز زیادہ بہتر ہے